हैलो हां जी नमस्ते कु'न बोल्ला दा हां जी दस्सो अच्छा ते ते तुसें टेस्ट बगैरा कराये दे दस्सेआ कदें पैह्लें आं अं ते तुस कुदै डिग्गे बगैरा ते नना ही जां कुदै लग्गी होऐ तां